हँ बाजू कोन आम लेबै कलकतिया छै बम्बइ है मालदह है सब बहुत मालदह आम अहाँके मिलत पाँच सए रुपआ किलो बड महँग नहि छै अहाँ बड महँग नहि छै अहाँके अच्छा आम है

ठीक छै तऽ अहाँके सएगो रुपैआ कम हो जायत अच्छा ठीक छै ठीक छै तऽ अहाँ कोन आम लेबै ठीक छै तऽ अहाँ केतना केतना आम लेबै ठीक छै तऽ अहाँके लागि जायत दू सए रुपैआ किलो ठीक छै तऽ अहाँके लाग जायत दू सए रुपैआ ठीक छै तऽ अहाँके पहुँच जायत और कोन कोन आम लेबै हँ तऽ मालदह अहाँके पचास किलो तक कर दै छी पचास किलो मालदह कर दै छी पच्चीस किलो अहाँके कलकतिया कर दै छी आ आ एक क्विंटल बम्बइ कर दै छी आ पचास किलो अहाँके किसनभोग कर दै छी ठीक छै तऽ अहाँके सब मालदह बम्बइ सब मिला के अहाँके दू सए रुपैआ किलो लाग जाइत छै ठीक छै ठीक छै तऽ अहाँ सब आम ले लेबै एतना बम ठीक छै तऽ

तऽ अहाँ पचास पचास किलो बम्बइ रख लेबै आ ठीक छै तऽ एक एक क्विंटल कर दै छी अहाँके मालदह ठीक छै ठीक छै तऽ अहाँके घरे हम भेजा दै छी अहाँ पैसा वहाँ पे देबा देम ठीक छै ठीक छै तऽ अहाँके मिल जायत घरे पहुँच जायत